जेनाकि लत्ती भेलै अहाँकेँ कदीमाके भेलै कुम्हरके भेलै घेराके भेलै तहनसँ अहाँकेँ झुङ्गनीके भेलै बैगनके भेलै कोबीके भेलै हरेक तरहके लत्ती भेलै ओहि लत्तीमे से बनबयके लेल हमरा से मचान गाड़य पड़ैए मचान गाड़य पड़ैए तऽ ओकरा हम फेर लगबै छै तहन ओहिमे फेर हम से अथि होइए तऽ ओहिमे हम फेरसँ खाद मारैत छी सभचीज करै छी ओ लत्तीके हम जेनाकि आगू बढ़बयके लेल हम कोशिश करै छी जेनाकि लत्ती भेल अहाँकेँ हरेक तरहके लत्ती भेल ओ लत्ती भेल जेनाकि कदीमाके लत्ती भेल कुम्हरके लत्ती भेल घेराके लत्ती भेल बैगनके लत्ती भेल सभचीजके लत्ती भेल हरेक तरहके लत्ती भेल कोबीके भेल ओकरा हम आगू बढ़बयके लेल उन्नति करै छी उन्नति करै छी तऽ ओकरा अहाँकेँ हम से मचान गाड़ैत छी लकड़ी फेर गाड़ैत छी हरेक तरहके सभचीज करै छी जेनाकि लत्ती भेल लत्तीमे अहाँके से कुम्हरके लत्ती भेल कदीमाके लत्ती भेल झुङनीके लत्ती भेल बैगनके गाछ भेल कोबीके गाछ भेल सभचीजके फूलके गाछ भेल हरेक तरहके सभचीजके गाछ भेल जेनाकि लत्ती भेल अहाँकेँ लत्तीमे जेनाकि कुम्हरके लत्ती भेल कदीमाके लत्ती भेल घेराके लत्ती भेल झुङ्गनीके लत्ती भेल बैगनके गाछ भेल कोबीके गाछ भेल ओकरा हम आगू बढ़बयके लेल कोशिश करै छी ओहिमे से अहाँकेँ हम से अथि कमठौन करै छी तहन फेर अहाँकेँ बीज खाद मारै छी मचान गाड़ै छी लकड़ी अथि कए रहल छी